हँ बिहार मे शिक्षा व्यवस्था छात्र के ऊच्च शिक्षा आ व्यवसाय के अवसर लेल जे छै तैयार कऽ रहल अछि किएक विद्यार्थी सब पढए लिखए कऽ जे अछि से हुनका कॉलेज मिडिल इसकुल ई सब पढै छथि तऽ सरकार जे एहि से कैश जे अछि से दै छथिन एकेबेर पचास हजार तीस हजार लेकिन साइकिल लेकिन लड़की सबके लेल तऽ जे अछि से बाद मे ओकरा शादी विवाह भऽ गेल ओकरा जे एहि से कोनो काज नहि होइ छै तऽ ताहि लए कऽ जे एन्स्टॉलमेन्टके साथ जे अछि से पाँच हजार दस हजार कऽ कऽ अगर सरकार दितऽथिन ओ बच्चा बच्ची सबके तऽ ओ जे अछि से विद्या व्यवसाय मे जे अछि से आगा बैढतै आओर जे अछि से ओ किछु जे अछि से विकास जे अछि से कैरतै जे अछि से लड़का लड़की सब जे अछि से धीरे धीरे धीरे बहुत आगा बढ़ि जैतै ताहि लए कऽ जे एहि सॅं सरकार के कम सँ कम एहिपर जे अछि से सुधार के लेल जरूर जे अछि से ध्यान देबए के चहियनि जे एन्स्टॉलमेन्ट के साथ ओकरा जे अछि से देथुन ओ जे एहि सॅं पढ़ाइ लिखाइ जे अछि से करै ओ आगा बढ़ाए ओकरा मोन लगै ओ जे अछि से ध्यान सँ पढ़ाइ लिखाइ मे जे अछि से रहए जे एहिसॅं ताहि लए कऽ जे अछि से ई हम जे अछि से कहब जे एहिपर ध्यान देल जाए जे ओकरा जे अछि से किछु किछु सहारा सरकार के अगर भेटैत जेतै तऽ ओ आगा बढ़ैत जेतै धीरे धीरे एकबेर मोटकाउ दए देला सँ की होइ छै तकरबाद ओकर शादी विवाह भऽ गेल ओ जे एहि से पढ़ाइ लिखाइ जे अइ से ओकर स्टॉप भ जाइ छै